सेल्फ हेल्प ग्रुप जे भेल सेल्फ हेल्प ग्रुप एहन नीक चीज छियै हमरा हिसाबे तऽ हमहुँ एखन सेल्फ काज कए रहल छियै तऽ एहिसँ पहिने नौकरी करैत रहिए तैँ ओहिसँ बढ़िआँ ओहिसँ नीक ई लागैए हमरा तऽ सेल्फमे की होइत छै की अपन जखन कोनो तरहके भेलै मौका एलै जे काज करैके से करैकऽ लिए ओकरा ओहि ढङ्गसँ हम कऽ लैत छियै तऽ ओहि ढङ्गसँ करै छियै तऽ ओहिमे ई फायदा छै की जे कि जखन मोन बन्द भेलै ओकरा ई छै जे हम बन्दो करि सकै छियै जखन मोन भेलै हँ तऽ ई सेल्फ सेल्फ छियै तऽ सेल्फ रोजगार तऽ बहुत बढ़िआँ होइत छै कोनो भी ग्रुप छै ओ अपन काज अपन विचार अपन राय खुद लैत छथिन डिसिजन खुद लैत छथिन अच्छा या बुरा जे की करना चाही जहाँ तक महिलाके रोजगारक लेल छै महिलाके रोजगारमे आइ काल्हि तऽ बढ़लै हँ महिलाके रोजगार महिलाके रोजगारमे जे छै से किछो किछो गृह उद्योग चलबै दियो सिलाइ मशीन दए दियौ पढ़ाइ दय दियौ एकटा बुनकर चलैत रहै किछु साल पहिने दस पन्द्रह साल पहिने ओहो सब बन्द भए गेलै लेकिन ओकरा जे छै से चालू करि दितियै तऽ ओ सब चलैतिए से तऽ महिलाकेँदेने छै कोनो कोनो रोजगार जेना हॉस्पलिटले मे कैण्टीन वगैरह महिलेके दए रहल छै आओर सब चीज जे छै से महिलेके मिलि रहल छै लेकिन ओकर कनि ठीक ढङ्गसँ काम करै पड़तै ने सरकारो बस खाली अनाउन्स करि कऽ बस जगह जगह फैला दैत छै आओर ओहिके बाद किछु करै नहि छै तऽ ध्याने नहि दैत छै करै छै की नहि करै छै सब कागजे पत्रपर रहि जाइत छै ताहिमे बन्द भए जाइत छै अगरबत्ती आओर महिलाके एते ग्रुप चलेलकै हँ लोन दैत छै लोन दैत छै महीना महीना ओकरा कहै छै जे डिवेलप करि कऽ ओकरासँ किछु लेना चाही या ओकरा देखभाल इ सब किछु नहि छै बकरी पालन तऽ मुर्गा पालन मुर्गी पालन ई सब देने छै एहिमे महिला सब काम करि सकै छै आरामसँ करि सकै छै ग्रामीण स्तर के काम छै मोहल्ला स्तरके काम आरामसँ करि सकै छै लेकिन एहिपर जे छै से सरकार ओहि ढङ्गसँ ध्यान नहि दऽ रहल छै ने खाली कहि देलक गप केलक कागजेमे तऽ एहि दुआरे हमरा इ जे छै एहिमे सुधारकेँ जरूरी छै आओर किछु नहि छै